हैलो हम्म हैलो हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ नरसरी बैठाए हुए हैं आम आम का मिलेगा अंगूर लता मिलेगा नारियल मिल जो लीजिएगा सब मिलेगा कौन कौन पेड़ लीजिएगा तो पहले बताइएगा तब ना हमको पाँच सौ का है बागवान का पाँच सौ का है अमरूद का लीजिएगा तो चार सौ का है और ऐसा ही है जो पाँच सौ छः सौ ऐसा ही है एक ठू में हाँ एक ठू में हम्म ज़्यादा लीजिएगा तो होगा कम लीजिएगा तो नहीं होगा हम्म साइड में है

जो पौधा लीजिएगा सब मिलेगा हाँ नौ बजे से लेकर के छः बजे तक रहते हैं जिस टाइम में मिलना है सो मिल आ जाइएगा हाँ रहता है जब आपको लेना होगा तब कॉल करके हमको बता दीजिएगा तो इससे पहले तब हम आएँगे ऐसे नहीं रहते हैं तो हम स्टाफ को और रखेंगे

हाँ मेरा नंबर यही है हम्म हाँ तो पहले पहले कॉल करके बता दीजिएगा क्यों क्योंकि बहुत ये रहता है मेरे में नर्सरी में

हाँ तो पेड़ लिए पेड़ लीजिएगा तो उसके साथ साथ उसको दवा भी मिल जाएगा जो क्या सब उसमें रख कर के पौधा लगाना हो वो सब हाँ वो तो चाहिए तो फिर इसीलिए कम्पलीट हाँ हाँ हाँ वो सब चाहिए तो इसी लेकर के सब कुछ रखकर के हम आपको देंगे हाँ ठीक है तो फिर ठीक है तो उस टाइम में जब आप मिलिएगा तो आपको कॉल कर हमको कॉल कर दीजिएगा तो हम आपसे मिल लेंगे ठीक है हाँ तो आप आकर के मिल लीजिएगा फिर ठीक है मैं रखती रखते